आमचे घरा लागसारूच मडगांवचे लागींच कोल्वेची वेळ आसा कोल्वेच्या वेळेर खूब पर्यटक येतात पूण तें पर्यटक आतां कमी जायत चलल्यात ताका खुबशीं कारणां आसात एक म्हळ्यार वेळ खुबूच बुरशी जाल्या सायडीन आशिल्लो नालो ताचें उदक दर्यान वचपाक लागलां खुबशीं जळारां आनी जळाराचें पासून जावपी दुयेंसां थंय उत्पन्न जावपाक लागल्यांत हरशीं कोल्वेची वेळ सामकी सुंदर थंय लागसार कितलींशींच हॉटेलां कितलेशेच स्टॉल कितलेशेच बुट्टे खावपाचे भाजपाचें आनी खावपाचीं दुकानां अशीं आसात पूण पर्यटक थंय गर्दे खातीर ट्रेफिका खातीर गाडयेचे पार्किंगा खातीर आनी मेन म्हळ्यार हायजिना खातीर थंय वचप अवोयड करतात